हमारे क्षेत्र में लोग धार्मिक स्थल का यात्रा करते हैं जैसे की मंदिर हो गया मंदिरों में जैसे शिव मंदिर हो गया ज्वालामुखी हो गया इन सभी जगह लोग आते हैं दर्शन करते हैं पूजा करते हैं और जल यात्रा करते हैं ऐसी बहुत सी सुविधाएं होती है जिसकी वो यात्रा करते हैं और पूजा करते हैं यह स्थल बहुत ही धार्मिक स्थल है इसे लोग बहुत ही पूजते हैं